ایک لمبے سفر کے لیے بہت اچھی اور مضبوط بائک کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے طویل سفر کے لیکس ہمارا ساتھی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں بہترین طریقے سے اس کی سروسنگ کروانی پڑتی ہے اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے راستے میں ہمیں کام آتی ہیں ایک ساتھ میں ایک اچھی مضبوط رسی رکھنی پڑتی ہے کچھ اوزار رکھنے پڑتے ہیں جہاں اگر ہماری بائک میں کچھ پرابلم آ جائے راستے میں تو ہم اس کو اپنے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہیں کچھ ٹولس رہتے ہیں بائک کو استعمال کرنے کے لیے کھانے پینے کے اجزا ہیں گرم کپڑے ہیں اور اپنے استعمال کی چیزیں ہیں اور کچھ ہمارے حفاظتی چیزیں ہیں جسے ہمیں اپنے طور پر بن احتیاطی طور پر اپنے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں اور اپنے بائک کے پیپرس ہیں جو اپڈیٹ ہونے چاہئیں